मेरे पसंदीदा खेल बहुत सारे हैं जैसे मैंने बचपन में कबड्डी खो खो रिले रेस किरकेट जैसे खेल बहुत खेले हैं जिनसे मुझे काफ़ी सकारात्मकता मिलती थी उन खेल को खेलने से मेरी मेरा शरीर एक सही दिशा में चलता था और ऐसे कई गेम थे जो मैंने अपने दोस्तों के साथ खेले हैं जिससे मेरी दोस्ती और ज़्यादा अच्छी हुई है इस्कूल में भी मैंने कई ऐसे गेमों के प्रतियोगिता में भाग लिया है और बहुत सारी ट्रोफी और सटिफिकेट जैसे जीते हैं और अगर मैं आज की समय की बात करूँ तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ कई लम्बे समय से मैं ऊनो गेम ऊनो खेल जैसे खेल खेल रही हूँ जो अभी करेंट के उसमें मेरा पसंदीदा गेम है जिससे मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के मस्ती कर सकती हूँ मजाक कर सकती हूँ उनके साथ बैठकर मैं अपने समय को एक अच्छे उसमें व्यतीत कर सकती हूँ और मेरे दोस्तों से मेरा बॉन्ड मेरा उनके संबंध भी अच्छा बना रहा है क्योंकि मैं बैठकर हम लोग गेम के साथ खेल खेलने के अलावा बातचीत भी करते हैं हमारी परेशानियाँ भी दूर होती हैं और ये सिर्फ मेरे लिए अच्छा नहीं ये बल्कि बहुत अच्छा है क्योंकि मैं जो मानसिक तनाव से जूझ रही होती हूँ मैं खेल के माध्यम से उसको हटा देती हूँ मेरी शारीरिक भी तनाव अगर मेरे कोई दुख दर्द पीड़ा है तो वो मैं खेल के माध्यम से दूर कर देती हूँ अगर आप खेल खेलते हो तो आप को डॉक्टर से दूर रहेना पड़ेगा मतलब कि अगर आप खेल खेल रहे हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ही नही क्योंकि आप मानसिक और शारीरिक एकदम फिट एन फाइन रहोगे